ट्रान्सपर्ट एजेन्सि आङो बावैसो सिगां अला इउबेर नि राइद खालामदोंमोन नाथाय बेयावहाय आङो नुनो मोनदों दि द्रायबारा कभिड नि एथग्राब जारलानि समावबो मास्क गानाखै जेबो हाइजिन मेनतेन खालामाखै गारिनि खनदिसनाबो जोबोत गाज्रि मैलाफोरखौ साफा खालामाखै सिट फोरनि खनदिसना जोबोत गाज्रि बेफोरखौ थाबैनो मोजाङै फोसाबनानै होनांगौ